बिजाब फरायनाया आंनि मोनसे

आङो गांसेल' नङा गोबां बिजाब फरायबाय मानो होनना बुङोबा आं सासे थुनलाइनि बा लिटेरेसारनि मानसि बेयाव गोबां रायथारफोर दङ गोबां नबेलिस्ठफोर दङ गोबां पयम एबा थुन खन्थाइ लिरगिरिफोर दं सर्ट स्थ'रि एबा सुंद' सल' लिरगिरिफोर दं बेफोरनि गेजेराव नबेलफोर दानि माखासे गोदान गोदान नबेलफोर जायफ्रा क्लायमेट फिक्सन होननानै बुङो बियो मोनसे बहुत बेफोर बे मोनसे जनरा आ गोदान जनरा सायेन्स फिक्सन मोनसे बियो साब जनरा बादि बेखौ फरायनायाव बेखौ आं बांद्राय बारा गोबाव बारा गोबाव जायाखै आं बे नै बेे जनरायावहाय हाबनाया बेनि सिगां माखासे ससियेल पलिटिकोल कायन्द अफ नबेलफोरखौ फरायनाय जायोमोन किन्तु दायो नैबे सायेन्स फिक्सन आरो स्पिसेलि क्लायमेट फिक्सन नि सायाव बांसिन इन्थ्रेसखौ आं मोनदों दा जायनि जाहोनाव आङो गोबां माखासे रायथारफोर दं जायफ्रा आइलेण्ड इक'ल'जिनि सायाव लिरो आरो क्लायमेट फिक्सननि सायाव लिरो जेरै अमिताभ घस अमिताभ घस आ सासे इण्डियान दायासपरिक रायथार बियो सेद' लाइन खौ लिरदोंमोन आरो गोबां माखासे नबेलफोर बियो लिरदों बेनि गेजेराव दानि माखासे ट्रेन्दिं बेनि नबेलफोर जेरै गान आइलेण्ड गान आइलेण्ड दा नाटमेक्स कार्च माखासे बेनि ग्रेट देरिन्जमेन्ट होननाय दङ बेफोरबादि नबेलफ्रा बहुत आंनि पार्सपेकटिभ खौ सोलायहोदों आरो दा बेनि गेजेराव जेब्ला आङो गान आइलेण्ड खौ फरायदों बे समाव आङो मोनसे रोखोमनि फिउसारखौ नुदों जाय फिउसारआ जोंनि थाखाय गिख्रंथाव बेवहाय ओरैबायदि मोनसे साजेसनखौ होदों ब्येव ओ ओ बे बिजाबाव मोनसे रोखोमनि इमिग्रेसन जानो थांगासिनो दं मानसिफ्रा पलिटिकेल एबा फाइनानिचियेल एबा माखासे इक'न'मिकेल क्रायसिसनि थाखायसो इमिग्रेट जायोमोन किन्तु दायो मोनसे ओरैबादि इमिग्रेसनआ फैगोन बे जाबाय इनभायर'मेन्टेल क्रायसिस नि थाखाय बा क्लायमेट सेन्ज जानायनि थाखाय इमिग्रेसनआ जागोन बेनिखायनो नैबे बिजाब नैबे बिजाबनि सानस्रि आरो सल' माखासे फिल'स'फि माखासे माखासे गिथावथाव पसिबोल काइन्द अफ फिउसारखौ दिन्थिनाय बेफोर गासिबो आंनि आंखौ मोनसे आंनि पार्सपेकिटभ एबा आंनि नोजोरखौ सोलायहोदों आङो क्लाब बिदि बिजाब फरायनाय क्लाबाव ज्यन जायाखै किन्तु आं पार्सनेलि आं फरायो आंहा पार्सनेल लाइब्रेरि दङ सिगां क्लाब माखासे जोंना क्लाब दंमोन किन्तु बियो बेबादि रिदिं क्लाब नङा किन्तु ओ लाइब लाइब्रेरि माखासेबो दं जेरावहाय जों थाङै थाङै फरायहैयोमोन आरो दिसट्रिक लाइब्रेरि आरो गामियावबो क्लाबफ्रावहाय माखासे बुकस मोनो बेव फरायहैनाय जायोमोन